अस इ'यां बस उप्पर जंदे रौंह्दे न ते असें बड़े बारी बस उप्पर जात्तरा कीती दी इ'यां मिगी जेह्ड़ी बिंडो आह्ली जेह्ड़ी सीट होंदी ऐ बारी आह्ली सीट होंदी खिड़की आह्ली कि बारी आह्ली सीट होंदी ऐ उत्थें बौह्नी आं मिगी बड़ा गै शैल लगदा उत्थुआं क्योंकि कि के उत्थुआं बाह्रै दिक्खां तां अग्गें लभदा रौंह्दा सारा लभदा रौंह्दा बारी दा नजारा जेह्ड़ा होंदा ओह् लभदा रौंह्दा ऐ जे दिक्खने बी शैल लगदा ऐ जो उत्थें बौह्ना ऐ गी मिगी बड़ा गै शैल लगदा ऐ उत्थें जेह्ड़ी ड्रावर आह्ली कश उत्थै सीट होंदी ऐ तां उत्थें इक उत्थुआं बी उत्थें बी बौह्ने गी ठीक होंदी ऐ उत्थुआं बी लभदी रौंह्दी ऐ इयां बारी ते उत्थें जेह्ड़ी विंडो सीट होंदी खिड़की आह्ली सीट होंदी उत्थुआं बाह्र उत्थै बौह्ना होना बंदा ठंडी ठंडी हवा जेह्ड़ी होंदी ऐ मतलब ओह् बी चलदी रौंह्दी ऐ ते कन्नै बड़ी सौह्नी उत्थें नींद नींद लगदी ऐ उत्थें सेई बी सकदे न ते ठंडी ठंडी हवा चलदी रौंह्दी उत्थुआं बाह्रै बाह्रै दी ठंडी ठंडी हवा रौंह्दी ऐ ते इ'यां में बस उप्पर बड़ा गेई आं जात्तरा बड़ी कीती जियां कटरा श्रीनगर बगैरा बगैरा इ'यां बड़ी जगह् गेदी अ'ऊं बस उप्पर बड़ी दूर दूर जात्तरा कीती दी ऐ इयां बड़ा गै शैल लगदा ऐ मिगी इयांं जात्तरा बस उप्पर जात्तरा करना ते इयां जेह्ड़ी विंडो आह्ली सीट उत्थें बौह्ना मिगी बड़ा गै शैल लगदा ऐ ते में उत्थै उत्थै अस सेई बी सकदे न ते उत्थैं अस ठंडी ठंडी हवा लेई सकदे बाह्रै दी इयां दिक्खने गी अस बारी दिखदे तां उत्थें बड़ा सौह्ना सौह्ना नजारा उत्थें जियां दिखदा दिक्खने गी लभदा ऐ अस इ'यां जेह्ड़े बूह्टें इ'यां बूह्टें दी इयां ठंडियां छां बगैरा जेह्ड़े असें इ'यां हवा बगैरा ते ठंडी ठंडी ब्हाऽ चलदी रौंह्दी ऐ ते मि विंडो आह्ली सीट उप्पर बौह्ने असेंगी गी बड़ा गै शैल लगदा ऐ ते उत्थैं इ'यां बौह्ना चांह्दे आं ते कुदै इ'यां जात्तरां पर जाना होऐ जियां कि कुदै बी जाना होऐ में तां उत्थें विंडो आह्ली सीट उप्पर बौह्ने मिकी बड़ा गै शैल लगदा ऐ ते इ'यां जात्तरां करना इ'यां अस इ'यां में बड़ा हंडी आं बड़े थाह्रै गेदी जियां श्रीनगर कटड़ा जम्मू जां जियां दिल्ली बगैरा बड़े बड़े सारें मैं बस उप्पर जात्तरा कीती दी ऐ ते मिगी बड़ा गै शैल लगदा ऐ विंडो पर सीट उप्पर बौह्ने ते इ'यां उत्थैं बौह्ने गी मिगी बड़ा गै शैल लगदा ऐ

इत्थें बड़ी गै दूर दूर अस इयां जंदे रौंह्दे जात्तरां करने ते जियां ते असां जियां कटड़ा जाना जां उत्थैं माता बैश्णो दे दर्शन करने जां उत्थें जियां बस उप्पर बौह्ना होऐ जां उस विंडो आह्ली सीट उप्पर बौह्ना होऐ ते उत्थुआं अस कटरा जियां कटड़ा जाना होऐ दर्शन करने गी अस उत्थुआं दिक्खी सकदे न होर बारी च जियां कटरे दियां प्हाड़ियां दिक्खी सकदे न ते उत्थुआं अस बस उप्पर विंडो आह्ली सीट उप्पर बेहियै अस दिक्खी सकदे न ते जियां आह्ली सीटै उप्पर जेह्ड़ी सीट होंदी ऐ बस्सै दुई सीट होंदी ऐ उसदे उप्पर अस बेहियै दिक्खना होऐ ते असेंगी इन्ना इ'यां नेईं दिक्खने गी नेईं लभदा ऐ इन्ना नजारा ते अस इ'यां बैठे रौंह्दे न ते जेह्ड़ी विंडो आह्ली सीट होंदी ऐ ते उत्थैं बेहियै अस दिक्खना तां असेंगी दिक्खने गी बी लब्भी सकदा ऐ उत्थें सारियां जियां प्हाड़ियां बगैरा ते इ'यां कुदै बी जाना में तां असेंगी बड़ा गै सौह्ना दिक्खने गी लभदे न जे कुदै बी जे जाना होऐ में घूमने गी जाना होऐ में चक्कर चुक्कर लाने गी जाना होऐ में जियां जात्तरां करनी ओ में तां असें जेह्ड़ी विंडो आह्ली सीट होंदी ऐ ते उत्थें बैठियै होंदा अस कुतै बी दिक्खी सकदे न अस कुदै बी जाना जित्थै होऐ में ते उत्थुआं दा जगह् जुगह् दिक्खी सकदे न अस ते कनेही ऐ कनेही नेईं ते बड़ा गै शैल लगदा ऐ ते अगर अस दुई सीटै बस दे दुई सीटै पर बैठे दे होगे तां अस बाह्रै आह्ली दा नजारा नेईं लब्भना दिक्खने गी ते अस जित्थें जे गे होगे बस छड़ी उ'यै जगह् लब्भनी पर अस अगर जेह्ड़ी विंडो आह्ली सीट उत्थें बैठे दे होगे ते अस बाकी सारें अस दिक्खी सकदे न बक्खियें दे आर रुआरे पारें दिक्खी सकदे न ते अस दिक्खी सकदे न जे इत्थें कुदै बी जाना होऐ ते उत्थुं दी जगह् दिक्खी सकदे न जाने दा रास्ता रस्ता जेह्ड़ा होंदा ऐ अस उसी दिक्खी सकदे न उत्थुंआं दी उत्थुआं दी बक्खी बक्खियें जेह्ड़े होंदे न अस उत्थै दिक्खी सकदे न ते असेंगी बड़ा गै शैल लगदा ऐ ते मिगी जेह्ड़ा ऐ न विंडो आह्ली सीट उप्पर बौह्ना शैल लगदा ऐ मि बड़ा गै शैल लगदा ऐ विंडो उप्पर सीट बौह्ने दा ते अस उत्थुआं अग्गें सारा किश दिक्खी सकदे विंडो आह्ली सीट ऐ जेह्ड़ी ते अस उत्थुं बड़ा किश उस दे उप्परा अस दिक्खी सकदे न ते अस मज़ा लेई सकदे न दिक्खियै ते इ'यां बड़ा गै उत्थुआं असेंगी सारा कुछ लभदा जेह्ड़ी विंडो आह्ली सीट होंदी ऐ ते अस उत्थुआं असेंगी बड़ा सौह्ना नजारा दिक्खने गी लभदा ऐ ते में विंडो आह्ली सीट पर बौह्ना पंसद करदी आं